हलो हा साईं हरे माधव हा हा असांखे साईं हेॾे बालरामेश्वर मंदरु वञिणो आहे ऐं सत सीटर गाॾी खपे असांखे ओमकारेश्वर मंदरु वञिणो आहे साईं टे टेलर ॻाल्हायां असां कटनी मां माधव नगर मां जे असां असां असांखे वञिणो आहे ओमकारेश्वर मंदरु असांखे सत ॼणनि जी गाॾी खपे सत सीटर जीअं हुन में ड्राइवर ड्राइवर बि खपे ड्राइवर जो जेको खाध पीत आहे बसि ड्राइवर ई वठंदुव ऐं जेका टॉल टैक्स लॻंदी उहा घणी लॻंदी उहा ड्राइवर होॾा गाॾी वारो भरींदो या असांखे भरिणी पवंदी उहा सभु कृपा करे ऐं असांखे ॿुधायो त हेतिरा पैसा लॻंदा जे कॾहिं खाध पीत जो उते ठही थो वञे त उहो बि अगरि पुरो पैकेज असांखे कराए ॾियो त असां पूरो टूर करे अचूं त हलो हा असांखे पूरो पूरो ई असांखे ठाहिराए ॾियो जंहिं खाधे पीते जो पूरो अगरि इकवीह में ठही वञे त हुनजो कराए ॾियो ऐं टॉल टैक्स इहो सभु क्लियर करे ॿुधायो ऐं ड्राइवर जो जेको भाड़ो लॻंदो ऐं गाॾीअ जो हा हा साईं सोरहां रुपया ॿिया त घटि था वठनि ॿारहें तेरहें रुपए में सभ गा गाॾियूं मिलनि थियूं सत सत सीटर असल में आहे कोन ॿिए का काॾे

उहा त ठीकु आहे तव्हांजी गाॾी सही सर्च करे असां ॾिसूं था बाक़ी थोरो अघ में थोरो ठाहियोसि न हिनजो ॿारहें ॿारहें रुपए ताईं ॿारहें रुपए ताईं करायोसि इहे ॿारहां रुपए ॿिया कीअं था बुधायानि

ड्राइवर जो बि हज़ार रुपयो वॾो आहे न ऐं हुनजी खाध पीत ड्राइवर खे असांखे खाराइणी पवंदी अच्छा ऐं अच्छा ठीकु आहे मां समुझी करे ॿुधायांव थो ठीकु आहे हरे माधव